हा हलो अच्छा हा हा छो न मां मुंहिंजो नालो कोमल आहे मां जी हा मुंहिंजो बि ड्राइंग ड्राइंग जी मां बि टीचर आहियां हा तव्हांखे अगरि तव्हांजो ॿार इय लॻे थो त तव्हां भले हुनखे मूं वटि कलाकु मोकिले छॾिजो मां हुनखे ड्रॉइंग सुठी तरह सेखारींदीसांसि ऐं तव्हां हां मां तव्हांखे पाण ॿुधो हुजे मां तव्हांखे पाण फ़ोन करणु वारी हुअमि मुंहिंजी क्लास में हिकु छोकिरो आहे हितेश नाले जो आहे उहो हर शइ में घणेई होशियारु आहे पर हुनखे मैक्स में ॾाढो वीक आहे मां ॿुधो आहे तव्हां मैक्स में ॾाढा सुठा टीचर आहियो त मां तव्हांखे फ़ोन बि करणु वारी हुअमि की तव्हांखे मां तव्हां वटि मोकिलिया तव्हां हुनखे मैक्स पढ़ाईंदा हा हा बसि इयो ई आहे घणेई त होशियारु त घणेई आहे बसि हिकु मैक्स ई हुनखे कान थी अचेसि तॾहिं बि मां खे ॿुधो आहे की तां ॾाढी सुठी टीचर आयो मैक्स जी इनकरे मां सोचियमि तव्हां सां हिकु बार ॻाल्हाए करे तव्हांखे चवां की तव्हां हुनखे मैक्स पढ़ायो हा हा हा हा अच्छा हा तव्हां कहिड़ी दर्जाई तव्हां कहिड़े दर्जे में पढ़ाईंदा आहियो ॿारनि खे हूअं अच्छा अच्छा मां बि प पंजे दर्जे ॿार खे पढ़ाईंदी आहे उहो ड्रॉइंग कराईंदी आहियां

द हा हा हा प मां कलाकु टाइम ॾेई छॾींदीसांसि तव्हां कलाकु छा मां ॿीं कलाक जो बि टाइम हुनखे ॾेई छॾींदीसांसि तव्हां हुनखे ख़ाली मोकिले छॾिजो हुनजे माउ पीउ खां ॻाल्हाए हुनखे पंहिजे टाइम ॿुधाए छॾिजो हुन खां पुछी करे तव्हां हुन खां टाएम हा उहो हूअं रहंदो किथे आहे अच्छा छो की हुन पंहिंजी सहूलियत सां हिसाबु सां ईंदो न मां अजय नगर में रहंदी आहियां त पंहिंजी सहूलियत सां हिसाबु सां पोइ त ईंदो उहो त तव्हां हुनखे ॿुधाए छॾिजो हा हा हा हा मां हितेश जे घर फ़ोन करे पु पु अन ॿुधायांनि थी की तव्हांजो नालो ॿुधायांनि थी की तव्हां इन सुठो पढ़ाईंदा आहियो ऐं हू त पंहिंजे हितेश खे मोकिलनि ऐं तव्हांखे मां हुन टाइम बि फ़िक्स करे ॿुधाईंदीसांव ताकी उहा हुन टाइम ते तव्हां वटि अचे तव्हां पंहिंजो टाएम ॿुधाए छॾिजो ताकी हूअं तव्हांखे बि सहूलियत लॻे ऐं हुननि खे बि सहूलियत लॻे थकिजी हा हा हा ॿार स्कूल मां अचनि था त थकिजी था माना भले ॿ टे कलाक निंड करनि पोइ शाम जो सवलो टाएम आहे ताकी शाम जो तव्हां बि पढ़ाए सघो हा हाहा हा हा हा हा तव्हां बि ललित जे माइटनि सां ॻाल्हाए करे मूंखे ॿुधाए छॾिजो हा न जीअं तव्हांखे समुझ में अचे अच्छा हलो ठीकु आहे नमस्ते